ہیلو ہاں سر مجھے ایک ٹیکسی بک کرنی تھی ہاں وہ مجھے کالج جانا تھا تو اس کے لیے مجھے بک کرنی تھی ٹیکسی میں اکیلی ہوں اور کوئی ساتھ کا ہے نہیں تو اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو مجھے بہت ہیلف ہو جائے گی ہاں ہاں ہاں جگہ تو مجھے وہاں مئو میں ملک ٹولہ سے مجھے جانا ہے پہاڑ پورہ اپنے کالج ہے کالج کا نام ہے تعلیم الدین نسواں پی جی کالج وہاں پہ جانا ہے اور اس وقت نائن فورٹی فائف ہو رہے ہیں اور میرے ساتھ کا کوئی ہے نہیں ہاں ہاں سر آج تو ففٹین اگست ہے ہاں ففٹین اگست ہے یس سر ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے تو آپ کو کتنی ٹائم لگے گی اچھا اچھا ٹھیک ہے بس اتنی دیر میں پہنچ جائیں گی ٹھیک ہے تب میں ریڈی رہتی ہوں تیھنک یو سو مچ ویسے آپ کی وجہ سے بہت مجھے ہیلپ ہو گئی تھینک یو تھینکس ویری مچ